हमरा अखन पैघ उपलब्धि भेटल अछि जे हम मैट्रिकमऽ सेवेंटी परसेंट आनिकऽ टुवेल्थमऽ अच्छा कॉलेजमऽ एडमिशन लेलहुँ आओर ओतयसँ हम भी अच्छा रिजल्ट आनलहुँ अपना हिसाबसँ जेतबा हम आनि सकैत रही जेनाकि हम साठि परसेन्टसँ जादा आनि सकैत रहियै लेकिन सत्तर परसेन्टसँ जादा नहि आनि सकैत रहियै तऽ हम पैसठि परसेन्ट आनलहुँ आओर अपन मेहनतसँ सेल्फ रीडसँ आनलहुँ ओतबा आओर हमरा बहुत ही गर्वए जे हम आगाँ बी ए कॉलेजमऽ बी ए मे एडमिशन करेलहुँ आओर अखन बी ए मऽ पार्ट बी ए पार्ट वनमऽ भी अच्छा नम्बरसँ उत्तीर्ण भेलहुँ हँ फर्स्ट डिवीजनसँ आओर सेकेण्ड पार्टमऽ एडमिशन लेलहुँ हँ आओर पढ़ैत लिखैत हम खाना पीना घरके काजसभ करैत छी